स्थनीय सरकार ने काफ़ी सारी पहले किये हैं और काफ़ी सारी नीतियाँ बनाई है जिनका बैतूल जिलों पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है सबसे पहले तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारे जो शहर हैं उसमें रात्री में जो मेन रोड होती हैं जहाँ पर दिन में ट्राफिक सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर झाड़ू लगाने की ये नीति बनाई जिसमें सारी ऐसी सड़कें जहाँ पर दिन में ट्रॉफिक सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर रात्री में झाड़ू लगाया जाता है उन सड़कों की जो साफ सफाई का काम है वो रात्री में किया जाता है जिससे ना की लोगों को परेशानी हो धूल मिट्टी उड़ने से ना तो ट्राफिक में कोई दिक्कत आए और जो सफाई कर्मी हैं वो भी अपना काम अच्छे से कर पाएं साथ ही बैतूल जिलों में जिले में डोर टू डोर कचड़ा संग्रहण के लिए कई सारे वाहनों का उपयोग किया गया जिससे बैतूल जिलों की स्वच्छता रैंकिंग काफ़ी अच्छी हुई है साथ ही बैतूल में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कई सारे जो गरीब थे जिनके पास अपने घर नहीं थे इन्हें सिर्फ पट्टा मिला हुआ था उन्हें भी पैसे उपलब्ध करवाए गए और साथ ही उनका पक्का मकान बना अब वो एक ऐसे घर में रहते हैं जो कि एक आम व्यक्ति को बनाने में काफ़ी समय लग जाता है उतने पैसे जोड़ के एक घर बनाना जो कि एक आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल होता है उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा हमारे बैतूल की स्थानीय सरकार ने काफ़ी अच्छे तरीके से उसका प्रचार प्रसार करवाया है और काफ़ी लोगों को इसका फायदा मिला हमारे जो स्थानीय सरकार ने कई उसने नीतियाँ ऐसी बनाई जिससे हमारे बैतूल जिले का काफ़ी विकास हुआ जैसे कि रोडों का चौड़ीकरण जिसमें बैतूल की हर प्रमुख रोड को टू लेन सड़क के रूप में परिवर्तित करने की पहल साथ ही पोल शिफ्टिंग जिसमें सड़कों पे आने वाले पोलों को सड़कों के साइड में सड़कों के बीच में शिफ्ट करना जिससे की बिजली के तार इधर उधर ना लटके दिखे और काफ़ी बैतूल जिला काफ़ी सुंदर दिखे जो जो रोडें हैं वो काफ़ी अच्छी दिखाई दें साथ ही हमारे जिले के सरकारी कार्यों द्वारा दी जानी वाली कई ऐसी सेवाएं हैं जिनके बारे में हमें पता है जैसे कि अनुदान पर

विद्यार्थी होते हैं उन्इहें स्कालर्शिप दी जाई दी जाती है जससे वो अपना भविष्य का निर्माण कर सके साथ ही कई सारे प्राइवेट स्पॉन्सरशिप एस्कीमस है जिसमें उन्हें कई सारे ऐसे कॉलेजेस के बारे में बताया जाता है उन्हें या वहाँ इंटर्नशिप कराई जाती है जिससे की वह भविष्य को को लेकर एक सटीक सोच बना पाए और उस दिशा में आगे बढ़ पाएं हमारे स्थानीय सरकार और हमारी सरकारी कार्यालय बच्चों की और सारे नागरिकों की काफ़ी सहायता करते हैं और उन्हें हर प्रकार की मदद मुहैया करने के लिए तत्पर रहते हैं